हेलो की सर प्रणाम प्रणाम सर जी जी जी सर आबियौ ने अहाँके स्वागत छै जी सर पहिले अपने होटलमे आबियौ ने ओतयसँ फेर अहाँके मिथिला हाट लए जायब घुमय लए लअ जायब सर ओतय सब सुविधा छै सर सब व्यवस्था छै खाइयो पियो कऽ एकदम मिथिलावला छै माछ मरुआ जे खेबय सर सब मिथिला आइटम सब भेटय छै सर पहिले अपने होटल आबियौ ने नहा धोके तैयार हो तब अहाँके घुमय लए लअ जायब सर घुमा देब पूरा अपने सरिसब पाही सर अहाँ एबय ने तऽ एक किलोमीटर करीब छै सर तऽ ओतयसँ अहाँ जी सर जी सर ओहो छै आओर उगना महादेव सेहो छै सर हँ सर अहाँ ओतयसँ सब जगह जा सकय छियै उगना महादेव जा सकय छियै भवानीपुर आओर विदेशर स्थान मिथिला हाट ई सब सब जगह घुमि सकय छी अहाँ सर मिथिलाके मिथिलाके स्थान जे सब चीज अहाँके मिथिलेके व्यवस्था छै जेनाकि अहाँके भोजनमे अहाँके एबय तऽ मड़ुआ रोटी मकइके रोटी भेटतइ टेङ्गरा माछ भेटतइ सर इएह सब भेटय छै हँ सब सब मिथिला आइटम सर सबटा मिथिला आइटम जी सर जी सर जी सर जेनाकि आब सर धार्मिक स्थानमे जे कि विदेशर स्थान छै कुशेश्वर स्थान छै अहाँके भवानीपुर छै सर आओर बहुते जगह छै सर

जी सर जी सर सही छै सर बहुत बढ़िआँ छै ठीक छै सर